हमारे यहाँ जो है बहुत सा हमारे गांव में त्यौहार मनाया जाते हैं जैसे पहला पहला प्रमुख जो है हम लोग महत्वपूर्ण देते हैं छठ पूजा छठ पूजा में जो है हमारे बिहार का सबसे प्रथम पूजा नियम निष्ठा से बहुत आज एक एक महीना दो दो महीना हम लोग उसका एक एक सामान जो है जुटाते हैं छठी मैया की छठी मैया का आज खरीदेंगे कल ढकना खरीदेंगे परसों छीटा खरीदेंगे जब पूजा नज़दीक आएगा तो खरीदेंगे इसके बाद हल्दी उसमें बहुत सारे ऐसे माता का पूजा में जो लगता है सबसे कठिन पूजा और सबसे माने शक्तिशाली पूजा हमारे बिहार का जो है छठ मनाया गया है इसके बाद जो है खुशहाली का जो है ओ त्यौहार ओ दीपावली आता है दीपावली भी जो है लोग लोग नए नए कपड़े अपने बच्चे को अपने परिवार को अपने माता पिता को सबको नए नए कपड़े माने खरीदते हैं बच्चे लोग जो हैं ओ फ़टाके खरीद के फ़टाके खरीद के जो है उसको बजाते हैं घर को सजाते हैं घर में जितने भी पुराने सामान हैं उसको हम बदलेंगे नया सामान अच्छे से धोके अगर कोई भी गंदा पड़ा हुआ जितने पूरे मकान को कलर करवाते हैं कलर करवाके उसको सजाते हैं कलश लगाते हैं ये सब दीपावली में है इसके बाद जो है हम लोग दुर्गा पूजा का उत्सव होता है हमारे गांव में दुर्गा पूजा में भी बहुत ही धूमधाम से हम लोग अपने गाँव में मनाते हैं दुर्गा पूजा में हम लोग हमारे गाँव में पहले ही एक से दो महीना पहले से जो है उसका व्यवस्था चालू हो जाता है एक महीना पहले से मूर्ति बनती है मूर्ति बनने के बाद हम लोग जो है पूरे गांव में पूरे एरिया में घूमके चंदा इकट्ठा करते हैं चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर जो है सो इकट्ठा करके वो माता के पूजा में बिधगत से हमारे यहाँ जो है दस दिन का मेला रहता है दस दिन का मेला में दूर दूर से आता है गांव गांव से हमारे गांव के जितने अगल बगल के हैं या अपने रिश्तेदार हैं वो सब आते हैं घूमने के लिए घूमने सबसे मुलाकात होती है नया नया विचार होता है और बोहुत ढंग से जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है दुर्गा पूजा के बाद जो हमारे गांव में काली पूजा मनाया जाते हैं काली पूजा में भी जो है सो दूर दूर से आदमी आते हैं काली पूजा में भी ऐसे ही है एक महीना दो महीना पहले से जो है काली मूर्ति बनता है मूर्ति बनने के बाद कमेटी बनती है कमेटी बना के उसको उसके किस तरह से करना है उसका आयोजना बनाते हैं और काली पूजा भी माने मनाते हैं इसके बाद जो है फिर गणेश पूजा भी हमारे गांव में होते हैं गणेश पूजा में इसी प्रकार से भी मूर्ति बनता है मूर्ति सदस्य इकट्ठा होके सब एकजुट होके पूरे गांव में चंदा काटते हैं और गणेश पूजा भी माने बहुत धूमधाम से करते हैं सरस्वती पूजा होती है सरस्वती पूजा में जो है जितने भी स्कूल हैं सब इस्कूल में सरस्वती पूजा होती है सरस्वती पूजा को शक्ति मान लीजिए जो जितने विद्यार्थी हैं ओ ज्ञान के लिए सरस्वती माँ का पूजा करता है सरस्वती माँ का का पूजा करता है तो सबसे चंदा इकट्ठा करेंगे चंदा चंदा इकट्ठा करने के बाद जो है सो पूजा करेंगे पूरे गांव में बुनिया का प्रसाद बनाएंगे सबको निमंत्रण दे के आते हैं और पूजा का माने जो सो प्रसाद बांटते हैं इसका विश्वकर्मा पूजा भी होता है विश्वकर्मा पूजा भी जो है सो बहुत धूमधाम से लोग करते हैं विश्वकर्मा पूजा भी जो सो बहुत धूमधाम से होता है और सारे व्यवस्था जो है इसके बाद हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा जो है सो राम जानकी मंदिर है राम जानकी मंदिर पे जितने भी हमारे गांव में आयोजन हर भगवान का वहां पर मंदिर है मंदिर में जितने भी भगवान का आयोजन है हर भगवान का हर महीने में जो है सो उत्सव मनाया जाता है जैसे ढीवार बाबा है ढीवार बाबा का भी हमारे गांव में जो है सो उत्सव मनाते हैं इसके बाद सरस्वती माता है सरस्वती माता का भी उत्सव मनाते हैं इसके बाद भोले बाबा हैं भोले बाबा का भी जो हम लोग उत्सव मानते हैं भोले बाबा का उत्सव हो गया जैसे मने भोले बाबा का उत्सब मनाते हैं इसके बाद जो है सो राम जानकी हो गया राम जानकी का भी उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाते हैं